में लोई इक टी शर्ट ते किश प्रोडक्ट होंदे न जि'यां में पैह्लें टी शर्ट लेई किश कुपड़े होंदे लाओ पिच्छुआं उं'दा रंग पैह्लें चली जंदा इक बारी धोना ते रंग छोड़ी जंदे कपड़े पर में इक टी शर्ट ऑनलाइन मंगोआई मगर उस टी शर्ट गी पाया बी ठीक ठाक भी पंज सत्त बारी धोता बी ऐ उसी धुप्पा बी रेड़ेआ पर ओह्दा रंग निं गेआ थोह्ड़ा बी ते बाकी केईं कपड़े लेओ तोले फट्टी जंदे तौले रंग उड्डी जंदे लैओ पिच्छुआं दकान आह्ले कोला जां ऑनलाइन लेओ ते तौला रंग छुड़ी दिंदे ते फट्टी जंदे न कपड़े पर किश कपड़े बड़े शैल निकलदे में इक इ'यां टी शर्ट गै लेई ही पर मेरी ओह् बड़े चिर चली कोई चार पंज साल ओह् टी शर्ट चलाइयै ते बड़ा इ'यां शैल लग्गेआ बड़ा एक्सपीरियंस होआ ओह्दा कि भई टी शर्ट बड़े चिर तक्कर चली ऐ